जियां तुहानू पता गै ऐ जेह्ड़ी इक मुर्गी होंदी ओह् अण्डा दिंदी ठीक ऐ अण्डा बगैरा देइयै ओह् इस तरीके दा रक्खना पौंदा कि जेह्दे अण्डे चा दा बच्चा निकली पा जिसलै ओह्दा चा दा निक्का चूचा निकलदा फिर ओह् अलग अलग तरीके कन्नै मतलव कि अलग अलग पोल्ट्रीफार्म च भेजदे फिर पोल्ट्री फार्म च भेजियै जेह्ड़े मतलव कि जि'नें पोल्ट्री फार्म पाए दा होंदा उ'नेंगी पता होंदा केह् कि'यां करना जिसलै नमां नमां चूचा जिसलै पोल्ट्री फार्म च आंदा अस बैसे इन्ना करदे नी बैसे जिन्नी बी जानकारी ऐ बस एही जानकारी ऐ कि जिसलै नमें नमें पोल्ट्रीफार्म च चूचे आंदे न पर जिसलै ओह् लगदे बड़े शैल जिसलै ओह् निक्के निक्के होंदे और उ'नेंगी जिसलै बड्डे करना होऐ उ'नेंगी चार पंज दिन गरमैश चाही दी होंदी बच्चे होंदे ओह् उनेंगी मतलव कि बड़ी ज्यादा ठंड बगैरा लगदी ऐ ओह्ॅदे तांई केह् करदे कि गरमैश चाही दी उ'नेंगी फिर ओह्दे बाद अलग अलग डाक्टर आंदे उ'नेंगी अलग अलग दवाइयां दित्तियां जंदियां उ'नेंगी जेह्ड़ा मतलव पालनां होंदा उ'नेंगी मतलव त्रीह् दिन दे अन्दर अन्दर बड्डा करना होंदा होर बाकी जेह्ड़े बी ओह् करदे मतलव कि उनेंगी अलग अलग खाध पानी होंदी कि किस टाईम पर केह् चीज़ पानी होंदी ओह् सारा पता होंदा ते बाकी जोेह्ड़ी बी दवाइयां डाक्टर आंदे उ'नेंगी दवाइयां बगैरा दिंदे क्योंकि उनें ऐसा चीज़ करनी होऐ कि उ'नेंगी त्रीह् दिन दे अन्दर अन्दर उ'नेंगी तैयार करनां पौंदा पैह्लैं जेह्ड़े चूचे होंदे ओह् निक्के निक्के होंदे ठीक ऐ फिर उ'नोेंगी बड्डा करनें आस्ते तुहानू पता ऐ कि केह्ड़ा जेह्ड़ा बड्डा होंदा पर एह् ऐ कि जिनैं पोल्ट्री फार्म पा दा होंदा उ'नेंगी पता होंदा कि हां चूचा जि'यां बड्डा कीता जंदा उनेंगी अलग अलग खाध पानियां दवाई पानियां जिसलै मिक्के होंदे ते निक्के होंदे एह्कड़ी दवाईयां पानियां ते बड्डे होंदे एह्कड़ियां दवाईयां पानियां तांईं ओह् चूचा त्रीह् दिन दे अन्दर अन्दर तैयार करियै ते फिर अग्गैं कंपनी च भेजदे कंपनी चा मतलव कि ओह् पूरा करियै जोखी करियै वेट बगैरा करियै ते उ'नेंगी अग्गैं भेजेआ जंदा बस इ'यै होंदा कि जिसलै मुर्गी अंडा दिंदी ते ओह्दे कारन गै त्रीह् दिन ते अन्दर अन्दर उ'नेंगी तैयार करनां पौंदा बस भेजियै ते होर ओह् केह् करदे कंपनी च घेजदे कंपनी च भेजियै उंदा वेट बगैरा होंदा होर अग्गैं कुतै होर भेजदे अग्गैं कुदै भेजदे अग्गैं कुदै होटल बगैरा होइया कुदै दुकान बगैरा उत्थें बेचेआ जंदा मिगी इयो जानकारी ही बस